हांवेन असल्या पद्दतीचें चित्र काडपाचो प्रयत्न केला पूण म्हाजे कडेन तांचे दोळे नाक तें सारकें जायनाशिल्लें तांचे जे दोळ्यांवयले जे मोलप्यो आसात त्यो सारक्यो येना आशिल्ल्यो ना जाल्यार नाकाचे जे आंवाठ आसा तो सारको केन्ना केन्ना येनासलो म्हाका म्हाजो अणभव म्हळ्यार म्हाका हातून कठीनताय आजुनीय दिसता आनी हांवेन इतले कितलेशेच व्हिडियो पयले ताका लागून पूण तरी लेगीत म्हजे कडेन ते तांचे सारके तश्या तशे मनीस वा आकृती काडूंक येना आजून पर्यंत